जब मैं छोटी थी तो मैं अपने परिवार के साथ में घूमने जाती थी जैसे कि मुझे मैं घूमने बाहर जाती थी मुझे चिड़ियाघर बहुत पसन्द है वहाँ मैं बहुत ही अनोखे पक्षी देखती थी जैसे कि तोता हो गया कोयल हो गई और कोयल हो गई तोता हो गया तोता के जैसे कि वह जब पेड़ पर बैठता था वह अमरूद या कोई फल खाता था तो व वही मन करता था वही फल तोड़कर खाएँ और मुझे बहुत ज़्यादा तोता पसन्द है जैसे कि कोयल है सुबह सुबह आती है सुबह सुबह आती है यह सोते हुए जब वह अपनी आवाज़ सुर आवाज़ में बोलती है तो हमलोग की नीन्द खुल जाती है बहुत अच्छे से पूरी नीन्द मेरी पूरी हो जाती है जब मैं उठती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और जैसे कि पैरट तो बहुत अच्छा लगता है तोता भी बहुत अच्छे लगते हैं और कोयल भी बहुत अच्छी लगती चिड़िया है जब वह आती है छत पर दाने डालो तो वह खाती है दाने वाने दिए जाते हैं जैसे कि दाने हो गए दाने खिलाने के लिए उसको दाने देने चाहिए और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कभी तोते को मोर है जैसे कि मोर अपने बागों में पन्ख फैलाकर जब नाचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब वह गा जब वह घरों में अपने जैसे कि पाल रखो पालकर भी रखो तो वह बहुत ही अच्छा लगता है जब वह नाचते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है और यह वह तब अच्छा लगता है जब कि हम उन्हें अच्छे से खाना पानी देने के अच्छे तरीके से उन्हें सबसे अच्छा खाना

और चिड़िया भी होती हैं जैसे कि हमने खाने के लिए दाने डालकर रहते हैं मोर भी मोर व खाने की अलग अलग से तरीके होते हैं जैसे कि मोर हो गया है पानी भी पीता है कोयल है यह तो बहुत ही अच्छे पक्षी होते हैं उन्हें कभी नुक़सान नहीं पहुँचाना चाहिए जैसे कि न उन्हें मारना चाहिए न कभी उन्हें कैद करके रखना चाहिए उन्हें खुला आज़ाद रखना हमेशा चाहिए